ई पी एफ़ ओ पोर्टल जो पूरो नालो एम्पलोई पोविडेंट फ़ंड पोर्टल आहे ई पी एफ़ ओ पोर्टल एंपलोइ लॉगिन ते यूज़र नेम ऐं पासवर्ड खे कम में आणींदासीं उन में हिकु मेम्बर सेशन ईंदो जंहिं में रजिस्टर इंडिवीज़ुअल टेव खे दॿाईंदासीं उन में असां पंहिंजी समूरी ॼाण भरींदासीं जीअं त पेन कार्ड नम्बर आधार कार्ड नम्बर बैंक डिटेल मोबाइल नम्बर वग़ैरह उनखां पोइ हिकु अप्रुवल सेक्शन ईंदो जंहिं में असांजी डिटेल अप्रुवल अप्रुव करिणी आहे अप्रुव करण खां पोइ हिकु यू ऐ एन नम्बर जनरेट थींदो इहो नम्बर ई पी एफ़ ओ पोर्टल मां मिलंदो उनखां पोइ कंपनी यू ऐ एन नम्बर खे करमचारीअ जे पी एफ़ खाते सां जोड़ींदी इन नमूने सां असांजो यू ऐ एन जनरेट थींदो जो कमु पूरो थींदो